ہیلو آنلائن کسٹمر سروس سے بات ہو رہی ہیں تو جی سر میں نے ایک سوز پرچیز کیا تھا جس کا پرائز سیون ہنڈریڈ ففٹی نائن ہے سر میں نے یہ سوز پرسیز کیا تھا ایکن ابھی تک ڈیلیوری آیا نہیں ہیں ہوا ہی نہیں ہیں اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی ڈیٹیلس ہے کب ڈیلیوری ہوگا کب یہاں پہنچے گا اور کب ہم یوز کریں گے تو سر پلیز آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں یہ میں کیسے دیکھوں گا اب کیسے پتا کر پاؤں گا کیوںکہ سر میں جب آپ کے ویبسائٹ پہ جاتا ہوں وہاں پہ میں جاتا ہوں پروفائل پہ جاتا ہوں وہاں پہ ڈیلیوری پہ دیکھتا ہوں تو وہاں کوئی آپشن ہی نہیں رہتا پھر میں جاتا ہوں آپ کے پروفائل پہ پھر میں سرچ کرتا ہوں ڈیٹیل سب کچھ کا لیکن سر وہ آتا ہی نہیں ہیں پتا نہیں کیوں نہیں آتا میں سے تو ہو ہی نہیں رہا سر کیا آپ سر بتا سکتے ہیں کب تک آئے گی سوز یا آپ کچھ انفام دے سکتے ہیں مجھے تو ٹھیک ہے سر تین چار دن میں مجھے مل جائے گی نا کتنے دن لگے گا پھر بھی سر تین دن اوکے سر تین دن ویٹ کریں گے اور آشا کریں گے کہ سوز جلدی پہنچ جائے میرے پاس مجھے بھی بہت کچھ یوز کرنا ہے مجھے بھی بہت کچھ جانا ہے جگہ دقت ہوتی ہے تھینک یو سر